पयलें आमकां भुरग्यांक आमी पी ए पी टी ए मिटींग आसता ते मिटींगे आमकां सांगतात की कशे करून पेमेंट करपाचो तो फी कशे करून भरपाची ती पयले आमकां इस्कुलांक वचून फॉम फिलअप करपाक पडटा आनी भुरग्यांचें नांव आवय बापूय आनी ताचे डॉक्युमेंट फारीक करपाक पडटात आनी ते डॉक्युमेंट भरले उपरांत आमकां पेमेंट करपा आसता तो आनी तें पेमेंट जावन थोड्या दिसांनी तांचें युनिफॉर्मा लागून ते स्कुलासा आमकां कॉल कॉल येता आनी तें सांगतात युनिफॉर्मा पयशे आनी पयशे आनी ते भुरग्याक घेवन यो म्हूण आनी

सॅपरेट आसता प्लस युनिफॉर्मा सेपरेट आसता फी युनिफॉर्माचे तुका ते टेलर दितात तुवें जाय जाल्यार तांचे स्कुलाच्या टेलर आसा युनिफॉर्म घे युनिफॉर्म करपाक जाता नाजाल्यार तुमचें पर्सनल कोणू सोयऱ्याचो कोण आसा जाल्यार ताचे कांय युनिफॉर्मा कांय हे करपा जाता आनी ते पयशे तुवें घेवन तुका ते स्कुलाचे पयशे तुवें कॅश इन हँड दिवपा जाता नाजाल्यार बँकासा जीपे करून नाला बँक टू बँक ट्रान्सफर करपाक जाता आनी तुवें तें बँक टू बँक करपाक जाय जाल्यार तें बँका वचून ते डिटेल करून आनी तें तें फॉर्म आसा तें घेवन तुवें तुजे स्कुलाच्या ऑफिसां व्हरून दिवपाचें आनी तुजें तें तुका पेटे तुज्या स्कूल फियाचो रिसिप्ट दितात आनी तो रिसिप्ट तुवें सांबाळून दवरचो कित्याक सगलें पेमेंट ताचेर आसता सगले स्कुलाचे फी ताचेर धरलेली आसता रिसिप्टाचेर हें आमचें स्कुलाचें स्ट्रक्चर पेमेंट करपाचो आनी ते ताचे स्कुलाचे प्रमाणे आसता तुजे ते कितले फस्टा भुरग्यांक दुसरो पेमेंट आसता तें वाडत वाडत वता आसतना ताचो पेमेंट वाडता कित्याक स्कुलाचें एजुकेशना प्रमाणें तें धरलेलें आसता आनी तें सगलें स्कुलाच्या पॉलिसीजाचेर बरयल्लें आसता पेमेंट कितलो आनी ते तुका गुगलाचेर मारल्यार ते स्कुलाचें नांव आनी पेमेंट कितलो तो फस्टा सेकेंडाचो थर्डाचो फोर्थाचो मारल्यार तुका आख्खो रिसिप्ट येता आनी तुका पेमेंट कितलो भरपाक जाय तो येता तुवें थंय ऑनलायन बासूं भरपाक जाता नाजाल्यार तें स्कुलाच्या एजान भरल्या जाता ऑनलायन भरता आसतना तुका जीपे यूज करूंक पडटा आनी स्कूल टू स्कूल येता तेन्ना स्कूल टू स्कुला सा पेमेंट करता जाल्यार तुका जीपे करूंक मेळटा पेमेंट कशें तुवें कशें तुका कशें कशें करपाक मेळटा आनी तुका बँक टू बँक करपाक मेळटा